हाँ डॉक्टर साहब हाँ मैं क्या डॉक्टर साहब रात को क्या है कि मैंने कहीं पार्टी में गया था मैं तो वहाँ पे मेरे कुछ खाने से मेरे क्या या तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि मुझे फूड पॉइज़न हो गया है क्या है कि मेरे सिर में रात से दर्द ही दर्द हो रहा है हाँ भैया यहाँ पे दर्द हो रहा है हाँ थोड़ा नीचे हाथ लगाइए भैया हाँ इधर इस तरफ हो रहा है डॉक्टर साहब हाँ भैया हुई तो थी रात को नहीं दस्त तो नहीं लगे डॉक्टर साहब बाकि ऐसे गैसटींग हो के बिम उल्टी जैसा मन होता है कि हाँ सवेरे बिल्कुल बढ़िया ठीक साफ हुआ था उल्टी रात को एक बार हुई थी और सवेरे हुई थी एक बार नहीं नहीं और कुछ दिक्कत नहीं है जैसे मैं अभी बैठा हूँ ना तो बैठते वक्त मुझे चक्कर आते नहीं है जैसे मैं यहाँ से खड़ा हो कर घर जाऊँगा तब जा कर मुझे चक्कर आने लग जाते यहाँ से मतलब खड़े होते ही चक्कर आ रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है गोली से मुझे ज़्यादा नींद तो नहीं आएगी ना ओके इसमें दर्द की दवाई तो है न भैया ठीक है भैया ओके बाई